हम अपन घरके आस पास स्वच्छ राखैके लेल सभसँ पहिले देवालपर किछु स्लोगन लिखबा दै छियै स्वच्छतामे ईश्वरके वास छै स्वच्छ जीवन स्वस्थ जीवन जत्ते कचरा होइ छै ओकरा लेल एकटा डस्टबिन जे छै ओ घरके आगूमे राखि दै छियै जे जत्ते कचरा भेल ओकरा अहाँ रोडपर या नालामे नहि खसाके ओकरा अहाँ डस्टबिनमे दियौ बादमे एकटा पैघ नगर निगमके गाड़ी अबै छै आओर ओ ओकरा लअ के जाइ छै हम अपन अगल बगलमे साफ सुथरा राखऽ दुआरे भोरमे जे छै धूल नहि उड़ै अगल बगलमे तऽ टंकीसँ पाइपके लए कऽ ओकरा पटा दै छियै जे पानिपर जे छै स्वच्छता रहै एहन अनेक कारण छै जाहिसँ हम अपन आस पासके स्वच्छ रखै छी